आं सिरियाल नायनानै मोजां मोनो आगोल टिभिआव नायोमोन सिगां मा होनो सिगां गोदोनि केबोल टिभिआव नायनानै सिरियालखौ नायोमोन नायनानै दाथ' इउटुब मबाइलनि जुग फेसबुक इउटुबाव नायनानै बायदिसिना जायगायाव थांनानै नायनो हायो मबाइलनि जुग भिदिअ मोजां मोननाय सोरांबानो न' सिङाव केबोल टिभिआव नायबाय थानो सुखुवा माने जिरायबाय थानानै दानिखौ जोबोद मोजां मोनो माने आं इउटुब सिरियाल माबायाव नायनानै मानानै ओजों लामा सामायावबो नायनो हायो बायदिसिना जायगायावबो थांनानै नायनो हायो आं माने दा इउटुबाव माबाखौ नायो मा होनना बुङो नाहर सिरियालखौ नायो अखमिया रं सेनेलाव मोजां बिदिनो नखरनि खाहिनि बेखौ मोनसे जों मा जायो बिजावजालिजों नांलाय नखराव माबायदि संसार जानांगौ बिदिखो नायो आरो आं मानि माबाखौ नाहर सिरियालखौ अखमिया रं चेनेलाव होयो बेखौ एवटुबाव होयो आरो आं फेसबुकनिफ्राय नायो मा होनना बुं मनसुन दाल दालसिनि ओमफ्राय मोनसेखौ बावगारबाय बिखो नायो आरो आं माने माने मनसुनफोरावबो बिदिनो दसे समाव बिखुनजोआ मोजां मोनो दसे समाव हौवाया बोराबो दसे समाव मोजां मोनो बिबैमोना माने एगेन्स दं बिसोरनि नखराव मोजां मोननाय समबा मोजां मोननाय समावबा गोस मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय बिदिनो जोंनि नखरबायदि सोमोन्दो थानायखाय आं जोबोद मोजां मोनो आरो बेखौनो नायनानै ओरैबायदि टाइम फास खालामो आं लामा सामायावबाबो मोजां मोनो बेखौ मानि सानसे नुवाब्लानो थानो हाया माने आं सिरियाल नायनानै बिखो दाल सिनिसे सिरियालाबो बिदिनो बिखुनजोआ सा सायाव मोजां मोनो सिङाव गाज्रि मोनो बिहामजोखौ फिसालानो माबायदि बुंनानै होयो बेफोर माने जों आंजों गोरोबनायखाय आङो माने जोबोद मोजां मोनो आरो सिरियालखौ नायनानै ओरैमोन मोन सोन्दोरावबो ओरैबायदि खाहिनि समाना गाबथावना ओरैबायदि मोजां सिरियाल मोनोना ओंखायनो आं सानसेबो माने गेभ्स खामनो बायो माने ओरैबायदि मोजां मोनखायो मनसुन्दर सिरियालखो आङो माने ओरैबायदि बोराबलानाय दसेबा सुखु दसेबा गोजोन बिदिनो बिसोरखौ नखरनि एसे नखरनि खाहिनिखो आं ओरैबायदि मोजां मोनो मानि सिरियालखौ नायनानै माने सिगांनि केबोल टिभियाव नायनानै जख्रबनानै थाबाय थानानै नायनाय बायदि नङा आरो दाना ओरैबायदि लामा सामायावबाबो दुखु सुखु गासै बेयाव नायनो हायो गजान गोजाननि माबाफोरखौ मोनो खबरखौ मोनो नायनानै अबेयाव मा जादों बबेयाव मा जायाखै खिन्थु आं मबाइलाव बिदिनो एवटुबाव मोनसे बा मोननै नायनाय जायो आरो मालाबा मालाबा सिरियाल नायनाय बांसिन आं फेसबुकनिफ्राय नायनाय जायो खिन्तु बिस फेसबुकखौनो बांसिन मोजां मोजां फैखायनो नालाय थाब थाब बेखायनो दिनैनि होनायखौ दिनैनो नुखायो नालाय ओंखायनो आं ओरैबायदि मोजां मोनो हाइस आंनि फ्रेब्रेट सिरियाला जाबाय मन सुन्दर जाना दं आरो दामानि रादा महनखौबो मालाबा नायो मालाबा नाया बिदिनो गिबियाव केबोल टिभिआव सिगां माबाखौ नायोमोन आङो मा होनो सात निबाना सातिया बेफोरखौ नायोमोन साननैसो दामानि नायनाय जायाखै केबोल टेबोलखौबो गारनाया जाबाय माने मबाइल गिदिर जाबाय नालाय ओंखायनो आं फेसबुकआव बांसिन नायो इउटुबखौ नायनायानो जाया ओरैनो बर' फिलिमफोरखौ बर' मुभिफोरखौ दसे दसे नायनाय जायो मालाबा मालाबा बिदिनो बांसिन सिरियाल नायनानै मोजां मोनो आरो आं माने हाइस सिरियाल नायो आङो बिखौनो मा दालसिनि आरो माबाखौ मन सुन्दर बे मोननैखौ आं मालाबाबो गारनो हाया माने ओरैबायदि मोजां मोनो माने गोसोआ बिखो नायनो मोनाबा ओरैबायदि जायो माने उसाव बादाव ओरैबायदि मोजां मोनखायो माने ओरैबायदि खाहिनियानो मोजां मोनसे बोरैबा मालाबा बिदिनो टाइम फासबाथाय आं रादा महनफोरखौ नायनाय जायो माने सिरियाल नायनायनि थाखायनो रायजानाय जायो माने नखरनि खाहिनिखौ नायबाय थायो होननाय बेबायदि ओरैबायदि माने आंनि मोनसे माबा बेयो फेबेट माने ओरैबायदि मोजांखाना मानसिनि लायरायनाय बुंनाय हौवाजों माबायदि लायरायनांगौ बिखुनजोफोरजों माबायदि रायलायनांगौ थेवबो माथो बिहामजोखौ नायनो बायो माने बेखौ आं नायनो माने ओरैबायदि मोजां मोनो माने थेवबो नखरनिफोरा नायनो बायो बे माने खाहिनिखौ आङो अत ओरैबायदि मोजां माने आंजों गोरोबनाय बेखायनो आङो बुहुत मोजां मोनो माने बे सिरियाल माने आंजों गोरोबनाय माने मन सुन्दर सिरियाला माने फेसबुकनिफाय बे फेसबुकनिफ्रायसो नायो आङो इखौ ओरैबायदि मोजां मोनखायो ञना पेसखौ आं सिराल नायाबाथाय थानो हाया बिखौ मानसिफ्रा मिथिखायो माने मानसिजों गोरोबनाय मानाय बिनि खाहिनि खिन्थिनायखौनो आंहा ओरैबायदि मोजां मोनोना सानसेबा ओंखाम दै नांलाया माने सिरियाल नायनानै ओरैबायदि मोजां मोनखायो आङो सिरियाल नायै नायैनो आङो टाइम फास खालामो मालाबा बिखौनो नायनाय जायो केबोल टिभिखौथ' दा नायनाय जाला रावबो मबाइल ओंखारनिफ्राय मबेलावनो नायो एवटुबाव नायो एवटुबाव मोनसेबा मोननैल' नायो ओमफ्राय बिदिनो फेसबुकनिफ्राय बांसिन नायनाय जायो आरो मानि आं मोननै सिरियाल नायनानै आङो नायखाला माने मालाबा मुभिबो नायो ओमफ्राय सिरियाल बांसिन नायनाय जायो आरो बेखायनो आङो सिरियाल नायनानै मोजां मोनो ओइ उनाव इखौनो नायबाय थानस ओरैबायदि मोजांना रावबो नायालासिनो थानो हानाय नङा माने नायबाय थायो नायबाय थाजोबगोन आरो माने सिरियालखौ मन सुन्दर सेलेखौ ओरैबायदि सोरबाफोर नायनो गोसोबा नायजागोन ओरैबायदि मोजां माने